जी हा मूंखे रोटी ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे ॾाढो वधीक शौक़ु आहे पहिरों जॾहिं मां पढ़ाई कंदीअमि इस्कूल में हुयमि तॾहिं मूंखे सिर्फ़ु चांहि ठाहिण जो हो हुनरु हूंदो हुओ और चांहि बि मुंहिंजी एॾी सुठी ठहंदी हुई कि हर कोई मूं सां ई चाहींदो हुयो कि कोई बि महिमान अचे या कोई बि कंहिंखे बि मथे में सूरु थिए त हर कोई मूंखे चईंदो हुयो चांहि त अॼु पूॼा ई ठाहींदी हुन जी हथ जी ई चांहि पीअणो आहे मुंहिंजे हथ जी चांहि में एॾो स्वाद आहे कि माण्हू ख़ासि करे चांहि पीअण जे करे मूंखे ई सॾु कंदा हुया जॾहिं मां वॾी ठयमि त पोइ मूंखे वरी माण्हू रोटीअ जे लाइ बि चवणु लॻा कि सिख सिख सिख पर मुंहिंजी इच्छा थोरी घटि हूंदी हुई जॾहिं मां रोटी ठाहिणु शुरु कयो त उन खां पोइ भॻवान माल अन्नपूर्णा देवी मुंहिंजे वस अंदरि में समाइजी वई और अहिड़ी रोटी मुंहिंजी ठही अहिड़ी रोटी ठही कि जंहिं खाधे उन उंगलिया ई चटे वठे तव्हां लाकू जेका तारीफ़ा मिलियूं मूंखे उन सां मुंहिंजो उत्साह एतिरो वधी वियो एतिरो वधी वियो कि मां त ठाने वरितो कि मूंखे हाणे रोटी पूरी तरीक़े सां सिखणी आहे अॼु जी तारीख़ में अगरि मां चवां त मूंखे रोटीअ में पूरी सिंधी रोटी चाहे कढ़ी चांवर हुजनि या बाक़ी सभु शयूं छोला भटूरा हुजनि या गिहर थियनि या कोकियूं थियनि या कुपर हुजनि हरहिक शइ चाहे गुजिया बि हाणे होली जो टाइम आहे त गुजिया बि मां अहिड़ी गुजिया ठाही मुंहिंजी कि मतिलबबु महिमानि ताईं खे बि मां उहो ॾेई सघां थी पई त मूंखे ॾाढो सुठो लॻो कि अॼु मां जेका शइ ठाहिया थी माण्हू खाइनि था चखनि था त मूंखे यादि करनि था कि पूॼा जे हथ जी रोटी खादिसीं उन जी हथ जो मीठो खादोसीं त उहो सवादु अञा ताईं नथो विसिरजे असां सां त उहा शइ ॿुधी करे ॾाढी अंदर ई अंदर ख़ुशी मिलंदी आहे पोइ अॼु बि अगरि मां कोई शइ ठाहींदी आहियां त जंहिं तारीफ़ु कई तंहिं जंहिंजी वजह सां मां सिखी आहियां त हुन खे मां ख़ासि करे सॾु कंदी आहियां कि अचो मां तव्हां जे पसंदि जी शइ ठाही आहे अची करे खाई ॿुधायो ओड़ी ठही आहे या उन खां बि वधीक सुठी ठही आहे त मूंखे त अंदरि में ॾाढी ख़ुशी मिली आहे और हाणे त सोचियो आहे कि मां हर हिकु शइ पाण ठाहिण जी कोशिश कंदमि हाणे त मां थोरी थोरी मिठाइयूं बि ठाहिणु शुरू कई आहिनि पहिरों चांहि वरी रोटी वरी हाणे मिठाइयूं बि ठाहिणु शुरू कई आहे धीरे धीरे कोशिश कंदमि कि हल अलॻि अलॻि तरीक़े जी वैरायटियूं जी ब्री जेका प्रिय पदार्थ आहिनि उहे बि ठाहिणु शुरू कया मां बाक़ी केक वग़ैरह त मां ठाहींदी ई आहियां अञा बि